हलो ओला से बात कर रहे हैं हाँ तो मैंने यहाँ पर मतलब जो पेड़ के नीचे मैंने बहुत देर से यहाँ पर खड़ी रही आप कहां गए थे मतलब मैंने तो आपसे ही बुक की थी हाँ मैंने कब से यहाँ पर खड़ी रही थी आपका प्रतीक्षा कर रही हूँ आप कहाँ पर है आप जल्दी से आइए मुझे थोड़ा लेट हो रहा है भईया आप जल्दी से आइए क्योंकि मुझे कहीं जाना है इसीलिए मुझे आपको मैं आपसे बुक कर ली हाँ हाँ आप बो जो आम की पेड़ है ना उसकी नीचे मैं खड़ी हूँ आप वहाँ पर आ जाइए हाँ हाँ आ जाइए भईया दुकान के आगे जो आम की पेड़ है वहाँ पर आ जाइए